हाँ हलो पटना जाना है आपको गाड़ी बुक करके जाना है रिजर्ब में हाँ तो रिजर्ब में जाना है तो पाँच हज़ार रुपया पड़ेगा पटना का नहीं तो अभी महँगाई का समय है तो आज जा आज जाइएगा कल आएँगे दो दिन का भाड़ा लगेगा

हाँ तो ठीक है हम दो दिन का भाड़ा देना होगा हाँ हम रात भर अगर वहाँ रहते हैं तो उसमें भी खर्चा आपको देना होगा हाँ तो खाना वाना खाए हाँ तो खाना वाना खाएँगे ना तो फिर खर्चा तो देना ही होगा ना

ठीक है आप जहाँ भी जाइएगा उसका किराया लगेगा देना होगा आपको हाँ जाएँगे हाँ तो मेरे गाड़ी में जो जगह है उसके हिसाब से आपको हम ले चलेंगे हाँ हाँ तो ठीक है मिल जाएगा गाड़ी आपको कै बजे जरूरत है वह बताइए उसके हिसाब से ना हम चलेंगे हो जाएगा ठीक है सबेरे चलेंगे सात बजे में कॉल कीजिए हाँ हाँ दीघापुर होकर चलिएगा तो वह रास्ता खाली रहता है ठीक है चलिए ना कोई दिक्कत नहीं है हाँ हाँ आ जाएँगे